एहिसँ पहिने जे छै हम टुलकिट खरीदने रहौं जे हमरा जे छै बढ़िआँ लागल लेकिन ओहिमे हम एगो बीमारी देखलहुँ जे ओइसँ कोनो भी प्रकारके हम नटके खोलैमे जे छै सक्षम नहि रहि सकलहुँ कोनो भी स्क्रू तऽ ओइसँ खोलि सकैत रहौं लेकिन ओहिसँ जे छै से कोनो भी नटके खोलैके लेल ओइमे कोनो व्यवस्था नहि देने रहै